हैलो बस ठीक तुस सनाओ तुंदा केह् हाल ऐ कुछ निं बैठे दे बैडै र तुस सनाओ बस हून गै कीती आं में दिक्खेआ हा कल्ल रेता बजरी आई दी ही गड्डी छोड़ने ई आं ते ओह् ठेकेदार करांदा जेल्लै कम्म कराने शुरू करदे ते ओल्लै उंदे कन्नै गल्ल करी लैगे ना कि शैल मैटीरियल लाए कि जेल्लै बरसांत होई जंदी ना ते खड्ढे होई जंदे उस जगह ई ते कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा पार्क ऐ इद्धर बी उनें ई आक्खगे कि पक्का करी ओड़े ते जेल्लै खेल्लदे ते कन्नै बौह्ने ताहीं साईड पर होंदे ना सीटां बनांदे ओह् बनाई लैगी आं स्हेई गल्ल ऐ आक्खगे जेल्लै ओह् आंदे ना ठेकेदार होर आङन तां उंदे कन्नै गल्ल करगे आहो उऐ निहा शैल कम्म करेओ अगर थोह्ड़े पैसे घट्ट होई जाङन ते साढ़े कन्नै जेह्ड़े ते थोह्ड़े थोह्ड़े करियै देई ओड़गे की शैल कम्म कराओ इंया गौरमेंट पैसे दिंदी खाई ओड़दे ठीक ऐ ठीक